हेलो हँ हम बाहरसे अएलहुँ हँ मधुबनी जिला सुनलहुँ हँ मिथिला हाट छै मधुबनी मधुबनी जिलामे हमरा घुमबाक छलै हँ कनि घुमैमे हँ तऽ कि सब हँ हँ हँ सुनलिए हँ विवाहो भवन छै ओतऽ हँ आओर जे छै ने आओर सब कि छै से हँ हँ हँ हँ सुनलिए हँ मिथिला हाटपर खाना जे छै ने जे मतलब मिथिलाञ्चलके जे छै ने प्रसिद्ध खानासब मिलि रहल छै मड़ुआ रोटी माछ ईसब रसोइघर छै सही रहै छै ने हँ हँ हँ अहाँ हम हँ तऽ कनि घुरबैके जे छै ने से कनि कोशिश करब कनि आओर कनि बात ओ जे छै ने ओकरबाद हँ हँ हँ ओ ओहि बगलमे हाटो लगै छै सुनै छिए मिथिला हाट हुँ लगै छै ने हर समानसब मिलै छै हँ आओर सब आओर सब कि सब छै हुँ हँ हँ ओ ओ सिक्की पेन्टिन्गके जे छै ने सब स्टॉल लागल छै कहै छथिन ओ तऽ ठीक छै तऽ आबि गेल हम आबै छी अहाँ हमरा देखा देब ठीक छै ठीक छै तऽ राखै छी